देखियौ रोजी रोटीके लिए केना करय हइ लोक जे खेती गृहस्थी कयलक ओइमे मकइ गहूम तरकारी सब्जी रोपलक पानि पटेलक खाद देलक ओइमे कमैनी कयलक जोत कयलक तऽ बुझि जइयौ कि जे साग सब्जी फड़ल तोरिके अनलक सब्जी उब्जी बनाकऽ रोटी उटी बनाकऽ दिन जस काटलक काटिकऽ अइके बाद एगो पैसाके लिए की कयल जाइ हइ जे बाले बच्चा सभ मिलकऽ कमाइ हइ खेती गृहस्थी गाँव घर मे कोइ धन्धा कयलक तऽ कोइ खेती कयलक कोइ सावन भादो आयल तऽ कोइ दहय वहयके चक्करमे धैञ्चा उञ्चा बूनि देलक कोइ साओन भादव आयल बिरार छीँटलक बिरार छीँटकऽ धान रोपलक धान रोपिकऽ फेन ओइमे दस दिन छोड़िकऽ खाद यूरिया मारलक एस्प्रे कयलक फेन कमठैनी दौड़ेलक फेन कमठैनी दौड़ा कऽ फेन ओइमे धान भेल तऽ काटलक खुटलक मानिके चलियौ इएह सभ होइ है तऽ अइमे एगो दू गो रुपैआके लोक विकास सोचय हइ करयके लिए करय हइ तऽ इएह सभ कऽ कऽ जीवन काटय हइ बिहारमे जे रीति रिवाज है से करय हइ